बैंक बदलाव बैंक बैंक बैंक जो है हमलोग का शाखा होती है बैंक में हमलोग लेनदेन करते हैं लेनदेन पहले जो था बैंक बैंकिन्ग बैंक में बहुत बहुत समस्या होती थी बैंक में अब बहुत कम बैंक होने के कारण हमलोग को बहुत ने रुपया निकासी करने मे परेशानी होती थी लाइन लगना पड़ता था उस उसमें दस बजे जाने के बाद चार बजे घर आना पड़ता था इतनी लाइन लम्बी होने के कारण हमलोग को बहुत परेशानी होती थी लेकिन अब अब की टेक्नोलॉजी में अब बहुत ही सारा सुधार हुआ है हर जगह हर जगह जो है नेट द्वारा काम होता है और और बैंकिन्ग की भी सुविधा है सी एस पी की सुविधा है ऐसे ऐसे बहुत तरह बहुत इस तरह के मोह मो मो मशीनों द्वारा मोबाइलों द्वारा निकासी की जाती है यही सब वहाँ पहले की अपेक्षा अबकी बैंक में बहुत सुधार आया है अब हमलोगों को रुपया निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है जब चाहे चौबीसों घन्टा रुपया में देन लेन हो सकता है देन लेन होने के हमलोग को अब कहीं रुपया साथ ही में ले जाना नहीं पड़ता है जहाँ मन हुआ जहाँ इच्छा हुई जी जहाँ सी एस पी या जो भी निकालने का तौर तरीका है उसी उ उस ढंग से हमलोग निकाल लेते हैं और ओला ज़रूरतमन्द काम कर लेते हैं इसीलिए हमलोग अब बैंक बैंकिन्ग को बहुत सरल कर दिया गया है सरकारों द्वारा इसीलिए हमलोग को अब कोई परेशानी नहीं होती है